डिफरंट कम्युनिटीज म्हणजे आमची जी ट्रायबल कम्युनिटीज आसा ती थ्रू हिस्ट्री गोंयान खुबशेच आमी झगडून रावल्या वान एक गूड एग्जम्पल ऑफ द ट्रायबल कम्युनिटी इन गोवा म्हटल्यार द धनगर कम्युनिटी जी आजून सुद्दा विलेजांनी रावता गांवांनी रावता आनी आपली संस्कृती तेणी पाळल्या दिस इज वान ऑफ द इम्पोर्टंट ट्रायबल्स वीच वी कॅन सी इन गोवा आनी ती कशी कोएग्जिस्ट केल्या तांच्यांनी जे मॉर्डन वल्डा खातीर आनी गवर्मेंटान कितलें कितें तांच्या खातीर केलां हें आमकां पळोवपाक मेळटा ह्या ट धनगर कम्युनिटीचेर खुबशे बुक्स आसात जे आमी पुस्तकां आसात जीं आमी वाचपाक शकतात आनी तीं आमकां तांची हिस्ट्री कशी आसली आनी ते कशें लडत आयल्या कशें को एगजिस्ट केलां विथ द मॉर्डन सोसायटी हें आमकां पळोवपाक मेळटा